तुस मिगी अपनै बारे दस्सो थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ ते थुआढ़े परिवार च कु'न कु'न ऐ ते थुआढ़े परिवार च थुआढ़े माता पिता न ओह् केह् करदे न होर तुस केह् करा दे न में तुसें ई जि'यां अपने बारे च सनांऽ मेरा नांऽ भूषण कुमार ऐ मेरे भापा न ओह् खेत्ती बाड़ी करदे न जेह्ड़ियां मेरी मम्मी न तां ओह् घरा दा खाना बनाने दा कम्म गै करदियां न अस जि'यां आई गे चार भ्राऽ न ते इक भैन ऐ ते चार भ्राऽ अपने अपने कम्म करदे न ते अ'ऊं ऐल्ली अ'ऊं अपनी पढ़ा ना ऐ जि'यां अ'ऊं काजदै शा पंजमी तक पंजमी तक पढ़ेआ तां अ'ऊं पढ़ा गौरमेंट प्राइमरी स्कूल खैरी खैरी स्कूल च पढ़ेआ पंजमी तक उस दे बाद जिसलै दसमीं पुज्जेआ दसमीं च में पढ़ेआ गौरमेंट हाई स्कूल गौरमेंट हाई स्कूल हाई स्कूल आइया लड्डन लड्डन में दसमीं उ'त्थें दसमीं पास कीती दसमीं च फ्ही में शैल नंबर लैते ते उस दे बाद च भी में आइया बाह्रमीं में कीती उधमपुर बजार हाई सकैंडरी स्कूल उधमपुर मॉडल हाई सकैंडरी स्कूल उधमपुर उ'त्थें कीती में बाह्रमीं ते उत्थें में शैल नंबर लैत्ते ते ओह्दे बाद च भी आइया में कॉलेज़ कॉलेज में हून पढ़ा ना गौरमेंट डिग्री कॉलेज बॉय उधमपुर च पढ़ाना अ'ऊं ते हून अ'ऊं कॉलेज पुज्जी दा ते मेरा अग्गें मेन परपस ऐ मेरा जेह्ड़ा लक्ष्य ऐ में अग्गें हून सोचे दा कि कोई कम्म करना जेह्दे नै कोई शैल पैसा आई जा सरकारी नौकरी होऐ जैसे कोई डॉक्टर बनना में सोचे दा ऐ कोई कॉलेज दे बाद बिच कोई डॉक्टर बनने गी सोचे दा ते में डॉक्टरां दा कोर्स करियै ते डॉक्टर बनना ते फ्ही सारे साढ़े ग्रांऽ च कोई डॉक्टर निं ऐ ते साढ़े ग्रांऽ च में कोई डॉक्टरें दी हट्टी खोह्लियै उ'त्थें लोकें कोई दवाइयां शवाइयां देनियां ते दुकान खोह्लियै लोकें साढ़े लोकें साढ़े ग्रांऽ जेह्का पखलाई ग्रांऽ ऐ उत्त च कोई ओह् निं ऐ कोई दवाइयें दी हट्टी निं ऐ कोई डॉक्टरें दी हट्टी निं ऐ ते उ'त्थें में हट्टी खोह्लियै ते लोकें दी दवा शवा देनी ते लोकें उ'त्थां दा आइयै ते बजार औना पौंदा एड्डे दूर औना पौंदा कोई कुसै ई सिर पीड़ ते कुसै गी किश होआ दा ते कश कोई डॉक्टरें दी हट्टी निं ऐ इसै करी में केह् सनाना अपने बारे च